जोंहा बैसागु फोरबोआव अमा जायो गामि नाङैनो अमा बेदर जायो आरो राननानै न' न' लाङो गोदोहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा अमा बेदर बर' हारिया अमा बेदर जाग्राखा अमा बेदर नङाबानो बर'फोरनि थैया गोसारा होननाय मोनसे राव दंखायो बिदिनो जों सानफ्रामबो जेरै बैसागु मागो अमा बै आमथि सुआ बेफोराव जोङो अमा सिथारनानै बल गेलेलाइयो सेंग्रा बोराइ बिदिनो ज' ज' जाजाय बेदर जायो जौ लोङो जाग्रा मुवा बेफोरजोंनो एन्थारेस खालामो मागोआव जेरै एनथाब फिथा एन्थाब फिथा सिथाव लारु बायदिसिना जायो बिदिनो लोखि फुजा फोरबोआव जोङो

बिदिनो न' न' बेरायथिं बेरायनानै

जायो बिदिनो हाबा हुखा बेफोर फोरबो आवबो जोङो अमा बेदर दाव बेदर बायदिसिना बेफोरखौ जोङो थालिर फस्ला बेफोरजों लानानै जायो गोखा गोखै बायदिसिना खांनानै अमा बेदरफोरजों जों जायो मागो फोरबोआव

मागो बैसागो बेफोर बर'नि मोनसे गोजाम फोरबो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय फोरबो बे फोरबो आवनो जोङो साफ्रोमबो बर'फोरा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरि गासिबो रंजा बाजा बेदर बायदिसिना रंजानानै जोङो बारहो हरो मागो बैसागो फोरबोखौ आरो बिश्वकर्मा फोरबोफ्रावबो जोङो ज' ज' साइकेल बायदिसिना फोरखौ फुजा होखांनानै ज' ज' न'खर न'खर प्रसाद बायदिसिना रोखोम बायदि जाग्रा मुवा जेरै सिथाव लारु सिनि फुरि जाग्रा मुवाफोर लानानै जायो थिक बेदिनो जोङो आरोबाव गोबां रोखोमनि फोरबो भस भाङा बेफोरबायदि फोरबोफ्रावबो जोङो अमाजों पस्ला बयलारजों पस्ला बेफोरबायदिनो जोङो बाहायनाय जायो जानाय जायो थिग बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि फोरबो आवबो जों बेफोर बेदरखौ जानाय जायो आरो जोङो गोबां रोखोमनि बाहायनायजों आथिमंग्ला फोरबो आथिमंग्ला फोरबोफ्रावबो जोङो अमा बेदर बिदिनो जाग्रा मुवा बायदिसिना फोरखौ जोङो मोनजायो आरो ना बेदर बेफोरखौ जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थाग्रा

जोङो

जाग्रा मुवा हाबाफ्राव बाहायनाय जायो थिख बेदिनो जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदि बोथोर बा फोरबोआव जोङो बेफोरखौ जानाय जायो थिख बिदिनो रंजायो जोङो

बेफोरबायदिनो न'फोरावबो जोङो बेफोरबायदि

जानाय जायो